बेंकनि सोमोन्दै जों नैबे क'क्राझाराव क'क्राझार क'क्राझार बेंकआव गोबां माने गाज्रि मोनदांथिफोर दङ मानोना जोंना क'क्राझार बेंकनि माखासे खरम'सारिफ्रा माने फाब्लिगखौ बिराद उसुबिदा खालामो माने फाब्लिगखौ एकाउन्ट खुलिनो थाङोब्ला बेंकनि फर्म बियोब्ला दस्रा मानसिखौ बैयाव थां होनना बुङो लोगोसे नैबाव सहि हो नैबे साइन हो बिदि बुङो खारन जोंनाव गामियारि ओनसोलनि बे जिथु बेंक बे बेंक आव गोबां माने सिखिथ' नङै मानसिफ्रा बेंक एकाउन्ट खुलिहैयो बे बेंक एकाउन्ट खुलिनायाव गोबां बिबां जेंना फैयो जेंनाखौ बिसोर माने समादान खालामनो नागिरा बिनिखायनो माने सानसेनि जायगायाव साननै सानथाम लानांगौ एखम्बा माने मेनाजारखौ बेंक मेनाजारखौ मोना एखम्बा बिदिनो जाय लिरगिरि बेखौ लोगो मोना जे बा जेंनायाव गोलैनांगौ जायो आरोखि जोंनि बे क'क्राझार नद क'क्राझार बेंकआ एसे माने गाज्रि मोनदांथि बेयाव नुनो मोनो आरोखि दा जोंना बे बेंकआव थाङोब्ला जोंना गारि मटरनि खोथा दं बेंकआव थाङोब्ला थारमाने गामिनिफ्राय ओंखारनानै तिनालि होननाय बे तिनालि होन्नाय निफ्राय थेमफु गाखोनांगौ थेमफु गाखोनानै आरो मोननै गारि सोलायनांगौ जायो गामि सिंनिफ्राय बेतारि गारिजों थांबाय बेतारि गारिजों थांनानै आर बे टट' आव गाखोनांगौ टट'निफ्राय थांनानै माने गामियारि ओनसोलनि मानसिफ्रा थाखा फैसानिबो जेंना फैयो थाखा फैसानि जेंनायाव थारमाने बिदिनो थांनो होनबानो थांनो हाया बिजों लोगोसे थाङोब्लाबो एखम्बा मेनाजारखौ लोगो मोना एखम्बा फ्रमखौ मोना बिदि जानानै फैयो आरोखि जोंनि बे बेंकआव बे क'क्राझार नर्द क'क्राझार बेंकआव जेंनाखौ आं गोबां नुयो आरोखि लोगोसे आरो मोनसे खामानि मावनो थाङोब्ला बेंकआव लाइन जानानै थानांगौ लाइन बारनानै गावनि सिगां थांनो नागिरबा गोबां रायो बेंकनि मानसिफ्रा बिदिनो बिराद जेंना सौग्रावो आरोखि जोंनि आंनि मोनदांथियाव नर्द क'क्राझार बेंकआव गोबां जेंना खालामनो नागिरो खरम'सारिफ्रा बिदिनो दे